हमरा तऽ बड़ नीक अपना लाइफमे सभसँ अच्छा लागै रहै क्रिकेट तऽ हमरा रुचि रहय पहिले क्रिकेटेमे तऽ हम कहैत रहियै कि हम बच्चामे खेलैत रहियै हम ने बाबू क्रिकेटरे बनबौ तकर बाद हमरा क्रिकेटरमे रुचि लागैत लागैत लागैत तऽ हम सतरह अठारह सालतक क्रिकेट खेललहुँ तकर बाद ओहिमे हमरा किछु नहि भेल बिहारसँ छी हमरा बिहार दिशसँ किछु नहि मिलल यए तऽ किछु तऽ हमसभ छोड़ि देलहुँ क्रिकेट खेलनाइ तकर बाद हम क्रिकेट खेल देखनाइ चालू कयलहुँ कि हमरा भारतके खेल देखै छी हमरा बहुत नीक लागैए खेल देखैमे पहिले हमर भारत बहुत कमजोर रहै तकर बाद हमर भारत विश्वकपसभ किछु नहि जीतल रहै दू हजार एगारहमे हमर महेन्द्र सिंह धोनी आयल ओसभ विश्वकप जितलै तकर बाद बहुत बहुत कप जितलै तीनो फौरमेटके कप जीत गेलै हमर भारत तकर बाद खेलके रुचिमे देखलै तकर बाद हमर भारतमे आइ पी एल स्टार्ट हुअ लागलै तकर बाद आइ पी एल मे हमर बीस सीजनतक हम देखय लागलियै मुम्बइ चेन्न मुम्बइके फेवरिट छी हमर टीम मुम्बइके खेल हम हर दिन देखै छियै आ हर राति हम सात बजै छै मोबाइल लै छियै क्रिकेट देखै लेल